आसामाव जेसेबां नांगौ मानि हान्थामेला दङ बे हान्था मेलाया दंजोबो जेरै रेल लामा मथर लामा दै लामा अख्रां लामा गासिबो दंजोबो ओरै गुवाहाटी निफ्राय क'क्राझार क'क्राझारनिफ्राय अजों आपार आसाम डिब्रुगरसिम जेसेबां माने हान्था मेलानि राहा मोजां जानांगौ दासिम मोजां गाहाय लामाफोरबो गोबां जाबाय आरो बेफोर फोनांजाबनायनि बे हान्था मेलानि गाहायानो जाबाय मथर लामा रेल लामा आरो अख्रां लामा बेफोरनि गेजेरजों थाब थाब माने जुग माने फोनांजाब मोन्नायखाय दिनै आसामा जौगानो हानाय मोनसे लामाजों फैदों आरो बेफोरखौ आथिखालनि मुगानि हान्था मेलानि राहाजों गुवार सान्नायजों आरो गोनोखोआरि हान्था मेलानि राहाजों बेखौ बेबस्था खालामबावोब्ला आरो साबसिन्द्राय जागोन आरो बे फोनांजाब राहाया जिसेबांनो मोजांसिन जागोन आसामाव बियो साबसिन जागोन आथिखालाव नांगौ जिफोर बिरखं गाथोन दङ बेफोरो मुं साबजाथाव जाजोबाखै दाबो गुवाहाटीनि अनगायै बेफोरबायदि जायफोर फिसा फिसा बिरखं गाथोन जाहाज गाथोन बेफोरो आरो रेल स्टेसनफोरफोर जेसेबां माने माबा होनांगौ फेदेरनांगौ आरो माने गाखोग्राफोरनि जि सुबिदा बेफोर जाजोबनाे हायाखै आरो बेफोरखौ खालामजोबनो हायोब्ला जोंनि माबाया आसामनि हान्था मेलानि राहाया मोजां जागोन आरो बे हान्था मेलाया आथिखालाव आसामाव जोबोद माने जि जाखिनि हान्थामेला दङा बेफोर जोबोद माने मोजां होन्नानै बुंजागोन आरो बेनिफ्राय साबसिन्द्राय खालामनो सरकारा बेफोरखौ बेबस्था लायोबा मोजां जागोन आरो साबसिन जागोन बेया हान्था मेलाया आसामाव जानाया थिगैनो आसामाव आसामाव गोबां बिथिंथिं जौगानो हादों आरो बे आसामनि गेजेरजोंनो आसामनि साखाथि बे जोंहा साखाथि बाखाथि थानाय जायफोर हादोरसाफोर बेफोरदों जोबोद सुबिदा होनो हानाय राहा जादों बेखायनो आसामनि हान्था मेलाया आरो गोनोखोआरि लामाजों जौगानो नांगौ होन्नानै आं सानो